हिक दफ़ो मां पंहिंजी गुड़िया लाइ लोन्ग फ्राक वठी आयमि जेकी गाढ़े कलर जी हुई उहो मुंहिंजी गुड़िया खे ॾाढी वणेसि पई ऐं ठयसि बि पई जंहिंजो मैचिंग ब्रोच हथ में पायण वारो हुअसि मथे हैयर बैल्ट बि हुयसि हूअ ॾाढी सुठी लगेसि पई हुनखे ठयसि बि पई ऐं सभिनी खे वणे पई ॾाढी तंहिंखां पोइ मां हूअ धोई करे रखी त न हुनजो कलर वियसि न हुनजी शाइन वयसि ओहिड़ी जी ओहिड़ी पई आहे जॾहिं बि पाईंदी आयांसि तॾहिं ओहिड़ी जी ओहिड़ी ई लगंदी आहे